ہیلو میرا نام انجلی ہے

بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی میرا آدھار کارڈ کھو گیا ہے اور مجھے اپنی نوکری کے انٹرویو کے لیے دوبارہ پرنٹ کروانا ہے جی ہو جائے گا آپ مجھے اپنے آدھار کارڈ کی تفصیلات دے دیجیے